आं नेटवर्कनि बिथिङावहाय गोबां बेबायदिनो समायसा जेंनाफोरजोंहाय मोगा मोगि जानां बोदों मानोना जोंनि गामियावहाय मोजां रोखोमै नेटवर्कखौ मोन्नो थाङा माबेबा मोनसे अनलाइननि खामानि मावनांगौ जायोब्ला जोंनि गामियावहाय नेथानो थरनैल' नाङो दा बिदिजोंथ' जाया ना बिदिजोंथ' खामानिखौ मावनो हाया जोंनि गामियावहाय ओरैबायदि नेटनि आंखाल बेवहाय माने टावार गैया गामियावहाय आरो गामि खाथि खालायावबो जेबो नेटवर्कनि सुबिदा गैया बिनिखायनो आं नेटवर्कजों मोगा मोगि जाबो नांदों दिनैहाय दाखालिसो बेबायदिनो मोनसे कलेजनि एडमिसन बानायनायावहाय दिनै नेटवर्कआ नेटवर्कजों मोगा मोगि जांदों मोजां रोखोमनि नेटवर्क गैयैनि थाखायनो दिनैहाय आं खालामनो हायाखै दिनै माबा मोनसे सुबिदा अनलाइननि खामानि बेफोरखौ नेटवर्क गैयै गैयैखाय आङो जोबोद मोगा मोगि जाबो नांदों मानो होनोब्ला जोंनि गामियावहाय बेबादिनो फर्थ जि नेटआ मोजां नाङा थु जि थ्रिआवसो नाङो आरो जोंनि गामियाव ओरैबायदि आनडेभल्पखा माने बेवहाय गुबुन सोरबा गुबुन मानसिफ्राबो बेबायदिनो नेट नेट टावार गायनायनि खोथाखौनो जेबो साना बिनिखायनो बेफोर जेंनाजों आं मोगा मोगि जादों आरो मबाइलआवबो नेटआ मोजां रोखोमै नांखाया माबा मोनसे इउटिउबआव भिडिआ नाय भिडिअखौ मोजां रोखोमै नुवा नेटआ थाबथायो ससे नुयो आरो ससे नुवा आरो माबा मोनसे गुगलाव सार्च खालाम इडुकेसननि सोमोन्दै सोलोंथायनि सोमोन्दै गुगललावबो नेट गैयैनि थाखायनो सार्चआनो जाया आरो सोरजोंबा माबा मोनसे इम्पर्टेन खामानिनि थाखाय फन रायलायो बेयावबो मोजां रोखोमै खोनाया बा थाबथा थुबथा खोनायो दा आं बेफोर बायदि नेटवर्कजों नेटवर्क फ्रब्लेमजों मोगा मोगि जाबो नांदों बिनिखायनो आं नेटवर्कखौहाय बे जोंनि देफेकथिब प्रडाक आरो नेटवर्कनि सोमोन्दै नेगेथिभ हिसाबै आङो बुंबाय